नोंथांमोननि सोंलुया जाहैबाय नोंथांमोननि ओनसोलाव एम एल ए एम पि सारपान्चआ सोर आदसा एम एल ए एमपिनिखौथ' आं गोसो गैया बुंनो नाथाय सारपान्चा जोंनिया जोंनिसो न' सेरावनो दङ बिनि मुङानो जाहैबाय ओ मिस्टार जहार मेधि ओमफ्राय आरो सोंलुआ जाहैबावबाय नोंथाङा बिसोरजों रायज्लायफेरदोंना रायज्लायफेराखै औ मानो रायज्लायफेरा जानो रायज्लायफेरदों जहर सारजों रायज्लायफेरदों थाङो बिदिनो जोंनि न'आबो खाथिखा माने जोंनि एखे एरियायावनो थानाय मोनसे एखे गामियावनो थानाय मोनसे माने गामि नांजाबनाय गामिसेयानो बुंजायो थेवबो बिसिनि गामिया आलदा जोंनि गामिया आलदा थेवबो बिनो जोंखौ सालायो मोजां मानसिया रायज्लायफेरदों आरो जोंखौ बुङो गोबां मोजां मोजां बुजायो मोजां बिहोमा होयो बिदि जानला मोनला बेरायला बायनाङा जाला बायनाङा लोंला बायनाङा मोजां बिहोमा होयो होनानै बुजायो मानसिफोरखौ फराय मोजाङै फराय मानसि गिदिरफोरनि खोथा बाथ्रा मानि रोङैखौ सों आरो सोरबा जुदि नोंनाव रोङैखौ सोदोंब्ला नों बिखौ बुजाय बेफोरबायदि बुङो बिथाङा दिनैसिम लोगो मोननायाव बिथाङा जाहाथे रावनिबो बेरेखा खामानि मावाखै मावदों माथ्र' बिथाङा मोजां खामानिल' सारपान्चनि खामानि जेरै बायदि मावनो बिथोन होदों बिथोन होदों भारत सोरखारा बिफोरबायदिनो मावगासिनो बिथाङा मोजां मोनदों बिथांनि खामानिखौ बिथांनि आखलखौ बिथांनि सुबुं सिबिनायखौ मोजां मोनदों बिथांनियाव मायबाफोर सारटिफिकेट नांगौ जायोब्ला जों लायनो थाङो बिथाङा सोङो मानो नांगौ होननानै जों बुङो उमुख खामानियाव नांगौ आदसा आर बिफोर खामानिनि बागै मोजाङैसो बिथाङा जोंखौ बुजायनानै हरबावो बिफोरबायदि खालाम बिफोरबायदि खालाम आरो मायबा मोनसे सुबिदा नांगौब्ला बुं होननानै बिथाङा बुङो सासे सारपान्चनि आखला जेरै जानांगौ बिफोरबायदिनो बिथाङा बेखिनियानोसै